मां प्रैशर कुक ए मिक्सर कंपनी वरिती हुई स्मिथ कंपनी जो पिस पर हो बराबरु नाहे आनी के तव्हां बाज़ारि में वठणु वञो न त स्मिथ कंपनी जो न वठिजो तव्हां छाकाणि त हुन मूंखे ग्राहक दुकानदारु छहनि महिननि जी गारंटी ॾिनी हुई पर छहनि महिननि जी गारंटी जे विच में हुन जी हिकु त भाव बि वधीक हुयो ऐं महांगी बि हुई बज़ारि मां ॿियूं कंपनियूं घुमी आयुमि ॾिठमि त पास जॻहि त अघ में सस्ती मिलनि पयूं ऐं सुठी आइटम मिलनि थियूं पयूं बई आने त मुंहिंजे न छह महिने जे गारंटी में ॾिनो तव्हां मूंखे त पर हाणे मुंहिंजे टिनि महिननि में त मोटरु बि ख़राबु थी वई आहे मां दुकानदारु वटि वयोमांसि खणी करे वापसि त मूंखे चई बि न ई हिन जो भाई हुअ गारंटी जेको पीरियड आहे हुन में न थींदो इहो तव्हांजो मोटर जी आहे मोटर जी गारंटी कोन हूंदी आहे हिन वायर वग़ैरह जी गारंटी हूंदी आहे पर हाणे मां त हुन खे चवनि मूंखे तूं मूंखे बदिले ॾे या त मूंखे वायरिंग वग़ैरह चेंज करे ॾे मूंखे फ़्रीअ में त मूंखे चयाईं ठीकु आहे तू रखी वञु मां पंज ॾींहं मां कंपनीअ मां पुछी करे मां तोखे ॿुधायां थो पयो वरी मां अॼु आयो थी मांसि ॾह ॾींहं खां पोइ त मूंखे चए थो बई हे न थींदो तुंहिंजो बई न तोखे ॾह पंदरहां ॾींहं विहणो पवंदो ॿियो कमु बि बिगाड़े थो पयो घड़ी घड़ी धिका थो खाराए पयो त हुअ न वेले न यारु मां हिन खां हिन जे मनगंत जी क़ीमत जी बई वरिती हुजे न पंहिंजे मन पसंदि वरिती हुई पर हाणे मूंखे हीअ ॾिनो अथईं त मूंखे सम्झ घटि वधि थी पए त मूंखे इअ कंपनी खपंदी हुई हाणे छा कयां हाणे ॿुधायो बि तव्हां